मेरा सबसे पसंदीदा खेल है छुपन छुपाई बचपन से लेके अभी तक मुझे छुपन छुपाई खेलना बहुत पसंद है आज भी मैं जब लाइट चली जाती है तो छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं जिससे बहुत मज़ा आता है एक दूसरे को डराते हैं थप्पा बोल देते हैं और लाइट चली जाती इसके बाद ये गेम खेलने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है जिसमें कई सारी चीज़ें यूज़ कर लेते है हम लोग जैसे अंधेरे में छुप जाना और अंधेरे में छुपके एकदम से बाहर निकलना जिससे सामने वाला डर ही जाए की हाँ डर गए भूत आ गया ऐसे छुपन छुपाई को खेलते हैं पहले भी हम लोग बहुत खेल खेलते थे छुपन छुपाई का जिससे बहुत मज़ा आता था और आज कल के बच्चों को भी ये गेम पसंद है लेकिन कोई खेलता नहीं है सब अपने मोबाइल में लगे रहते हैं लेकिन मोबाइल से अच्छा ये खेल है तो सबको खेल खेलना चाहिए अपने जीवन में और अपने जीवन को बिताने के लिए एन्जॉय बहुत ज़रूरी है